औ

औ ओमफ्राय थांगोन नोंसोर थाङोबा थांगोन ओमफ्राय औ औ ओमफ्राय सोर सोरखौ खबर होखो नोंलाय ए

औ औ

इसे बुरजा थांबासो इन्टारेस्ट जायोना औ होम्बालाय आंबो साब्रैसो लोगो लासै नामा गासै दस जनफोर थांबा जागोन्ना जाया औ औ मा गारिखौ लाबा मोजां जागोन औ औ औ औ

अमा हांनायखौ आं जायामोन जायामोन आङो औ बे दाउ लकेलफोरखौनो लांनोसै नामा औ जेनेबा अमा जायैनोबो दाउ लकेल लानोसै जेनेबा जाय जायो बेबो जाजाबाय आरोना

औ औ औ मानसि बुरजा थांबासो इन्टारेस्ट जायोना

औ खोनादों थांनाय होन्नानै औ ओमफ्राय माब्ला थांनो औ औ गाबोन सानसे थानानै ना औ औ औ औ औ बियावनो मोजां जागोन रबिबार बारायावनो

औ औ दे